میں آپ کو اپنے ٹور کے بارے میں اپنے دوستوں کے ساتھ جو ہم نے ٹور کیا تھا اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں ٹور ہمارا بہت اچھا گزرا ہم یہاں سے گاڑیوں میں گئے تھے کم سے کم ہم آ بارہ تیرہ لڑکے تھے ہاں اتنے ہی لڑکے تھے بارہ تیرہ لڑکے تھے اور یہاں سے دو گاڑیوں میں ہم گئے تھے اب جب یہاں سے ہم نکلے تو کافی ساز و سمان ہمارے ساتھ تھا ہم نے بہت ساری چیزیں اپنے ساتھ کیری کر لی تھی یا مطلب ایک طرح سے یہ کہہ لیجیے کہ ہمارا بڑا یادگار ٹور تھا وہ ہم نے یہاں سے حقّہ جو ہم پیتے ہیں وہ لیا سمان لئے کھانے کا سامان لیا سب سے زیادہ انٹرسٹنگ جو ہمارا رہا نا ہم نے اپنے اپنے گھر سے کھانے کا سامان لے کر نکلے تھے تو کسی کو ہم نے بول دیا تھا کہ بھائی تو انڈے بنوا لینا کسی کو بول دیا تو پراٹھے بنوا لیو اور کسی کو بول دیا تھا تو کچھ بنوا لیو تو کچھ بنوا لیو تو اِس سے یہ رہا کہ سب کا اب سب سے ہمارے پاس جو کھانے کا سامان تھا بہت زیادہ ہوگیا تھا یہ تھا کہ جب ہم وہاں پہنچیں گے تو راستے میں بھی کھا لیں گے اور جب ہم ہوٹل میں پہنچیں گے وہاں پر تو وہاں پر بھی کھا لیں گے تو یہ رہے گا کہ کم سے کم اب ہمارے پاس جو رہے گا سامان وہ کم رہے گا زیادہ پیسہ خرچ نہیں ہوگا ہمارا کھانے میں تو بھائی ٹھیک ہے ہم نے یہ سب چیزیں کرائی اور کل آنے کی بات اب ہم لوگ تیار ہو گئے نکلنے کے لئے ہم نے گاڑی واڑی سب ریڈی کر لی اپنی اور بیگ ویگ سب پیک تھا ہمارا گاڑیوں میں ہم نے رکھ دیا وہ اتفاق ایسا ہُوا کہ ہمارا ایک دوست لیٹ ہو گیا اب وہ لیٹ بھی کیا وہ لڑکا ہمارا بھائی بہت عزیز ہے ہمیں آج بھی عزیز ہے بہت زیادہ اس کو ہم چھوڑ کے بھی نہیں جا سکتے اس کو کچھ ایمرجنسی پڑ گئی تھی تو وہ اس کام کے لئے نکل گیا تھا ٹائم جو ہمارا طے ہوا تھا وہ شام کے پانچ بجے بھائی ہمیں نکلنا ہے ہر حال میں اب وہ ہمیں ہو گئے تھے چھ اور بھائی دوست یار سارے غصّے میں کہ بھائی ابھی اتنا ٹائم ہو گیا پہنچیں گے کب اور نکلنا بھی ہمیں دور ہے منالی کے لئے جانا تھا تو بھائی کوئی بات نہیں اس کو سب دوستوں نے سنائی اس سے پھر میں نے یہ بولا میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہو جاتی ہے ایسی ہر کسی کے ساتھ ایمرجنسی ہو جاتی ہے کوئی پرابلم نہیں خیر ہم کیسے کر کے اللہ کا نام لے کے نکل گئے اب راستے میں بہت ساری چیزیں اب راستے میں ہم نے بہت ساری چیزیں دیکھی اور کیا ہوا کہ اب دیکھو کتنا انٹرسٹنگ ہے یہ پارٹ کہ کیا ہوا کہ ہمارے جو دوست تھے اس میں جو دو گاڑیاں تھیں جس میں ہم ایک تو میں بیٹھا ہوا تھا ایک میرا دوسرا دوست بیٹھا ہوا تھا جو ہم دونوں ایک بہت سی قریبی ہیں لیکن ہم الگ الگ بیٹھے ہوئے تھے اب کیا ہوا بھائی کہ دونوں میں بحث ہو گئی وہ کہتا ہے میں آگے نکالوں گا وہ کہتا میں آگے نکالوں گا بھائی جو بحث ہوئی ہے وہ بحث ایسی تھی مطلب مزہ بھی خوب تھا ڈر بھی خوب تھا کہ یار اچانک سے کوئی نہ آ جائے کیا ہوگا اگر آ گیا تو کوئی سامنے سے کوئی آ گیا تو مطلب آن دی اسپوٹ ڈیڈ یہ ہو رہا تھا لیکن کسی طرح سے ہم نے رکوائی گاڑی کو جب ہم کہیں ڈھابے پہ رُکے تھے پھر ہم نے سمجھایا بھیا ڈھابا آ گیا ڈھابے پہ ہم رُکے چائے وائے پی اور فوٹو ووٹو کھیچی اپنے بڑھیا سے ایک دم فریش وریش ہو کر فوٹو ووٹو لئے مزے دار ہو کے ہم صُبح میں منالی پہنچ گئے اور جب منالی ہم پہنچے تو اب ہمیں ہوٹل چاہیے تھا ایسا جو بہت اچھی لوکیشن پہ ہو مطلب ندی کے کنارے پہ ہم نے ہوٹل لیا بڑا اچھا ہوٹل تھا ہمارا ندی کے کنارے پر اور سامنے ہمارا ہوٹل مطلب یہ تھا کی اُتر کے ہم جائیں اور وہ ندی کے پاس جا کر بیٹھ جائیں اتنا خوبصورت ہوٹل ہمارا اب بھائی ہوٹل اب زیادہ مہنگا بھی نہیں تھا نکلے وہ ہم تھے آ کن دنوں میں نکلے تھے وہ ہم جولائی میں نکلے تھے ہاں پانچ جولائی کو پانچ جولائی کو نکلے تھے یہ ٹور تھا ہمارا پانچ دِن کا اب وہاں جب ہم ہوٹل میں جب ہم نے بات کی ہمارا ایک دوست تھا بڑا مطلب بہت شاتر تھا وہ اس کو پتا تھا کہ وہ پیسے کس طرح سے کم کرانے ہیں کیا کرانا تو اس نے کیا کام کیا اس نے ہوٹل والے کو پٹا لیا بھائی کیسے بھی کر کے سر کہ یہ وہ ہم اتنے لوگ ہیں اسٹوڈنٹ ہیں اور تھوڑا سا کم کر لیجئے بھائی ہمیں ایک روم ہم نے دو روم لئے نہیں تین روم لئے اور وہ روم ہمیں بہت سستے میں پڑے کم سے اس کا پر ڈے کا کرایا تھا ایک ہزار روپئے اتنی اچھی لوکیشن پہ اور بھائی جو اُس کا سین تھا وہ آؤٹ سین او ہو کیا مزے دار تھا سامنے سے دیکھا بڑا مزے دار اور سامنے سے ندی بہہ رہی ہے ہائے ہائے ہم لوگ یہاں سے کیا لے گئے قالین لے کے گئے تھے حقہ لے کے گئے تھے گیٹار لے کے گئے تھے اس میں ایک ہمارا دوست سنگر بھی تھا اب ہم نے وہ سب چیزیں شام کا وقت ہو رہا تھا اور شام کا وقت ہونے کے بعد ہم نے وہ جو ساری چیزیں ہم نے کیا ندی کے کنارے لگا دی کُرسیاں ورسیاں لگا کے چائے وائے بنا کے ساری چیزیں ہم نے وہاں لگائی اور چائے پی رہے ہیں اپنا پانی کی آواز آرہی ہے پہاڑوں پہ اُس پہ مطلب پتھروں پہ جو پانی ٹکرا رہا تھا اس کی آواز او ہو اور گانا اتنی ٹھنڈ تھی کہ بتا نہیں سکتا اتنی زیادہ ٹھنڈ ہو رہی تھی اب کیا ہوا کہ بھائی فوٹو سیشن کرنا ہے فوٹو لینا ہے ٹھیک ہے بھائی لیا فوٹو لیا اور دیکھا ارے تو دکھا کیسا فوٹو ہے تو ہم نے سب نے اپنی اپنی کلک کی فوٹیز اور جو اپنا کھانا پینا تھا اسنیکس وغیرہ تھا وہ لئے پھر ہم اس کے بعد ہم نکلے وہاں سے ہم نے اسکے نکس ڈے ہمیں جانا تھا آگے سولانگ ویلی وہ سولانگ ویلی آگے نکلے پھر آگے سے پھر آگے نکلے تو اس پہ پہنچے پھر اٹل ٹنل مطلب اس طرح سے ہمارا وہ سفر ایڈونچر کی طرح رہا ایک تو کیا ہوا کہ بھائی وہ برف باری ہو گئی اسنو فال ہو گیا اور ایک دوست جو ہماری گاڑی تھی وہ گاڑی اس کی آئی ٹین تھی ہاں آئی ٹین تھی اس کی گاڑی اوپر ہی چڑھنے کو تیار نہیں مطلب وہ سلائڈ اتنی کر رہی تھی اتنی برف باری تھی کہ ہم بیچ میں پھنس گئے اب کریں تو کریں کیا اور آ مطلب اتنا ڈر بھی تھا مزہ بھی آ رہا تھا ڈر بھی اتنا زیادہ تھا اور انجوائے بھی بہت کیا تھا لیکن ڈر بھی اتنا ہی تھا اسنو فال میں اسنو فال میں تو آپ لوگوں کو پتا ہی ہے کہ بھائی جب برف پڑتی ہے تو روڈ بالکل روڈ جو ہوتے ہیں سڑک جو ہوتی ہے بالکل بلاک ہو جاتی ہے اور اس پہ چاروں طرف برف ہی برف اب اتنا ڈر خوف کہ بس پوچھو مت اور کچھ لوگ انجوائے بھی کر رہے تھے تو کچھ لوگ وہ بھی کر رہے تھے بھائی ڈر بھی ڈر میں بھی تھے کہ کیا ہوگا لیکن بہرحال ہمارا بہت اچھا سفر گزرا ہم نے پانچ دن وہاں گزارے بہت اچھے گزارے بہت مزے دار وہ تھا ہم اس میں جھگڑے بھی لڑے بھی اور ہنسی مذاق بھی بہت کیا ایک دوسرے کی کھینچائی بھی بہت کی مطلب بڑا ہی الٹیمیٹ ہمارا وہ ہمارا آ سفر رہا بہت ہی اچھا اور زندگی کا سب سے اہم سفر تھا ہماری زندگی کا بہت اہم سفر تھا جس کو ہم ہمیشہ یاد رکھیں گے دوستوں کے ساتھ تو یار سب کو ہی مزہ آتا ہے سب لوگ جب دوست یا فیملی کے ساتھ الگ مزہ ہے دوستوں کے ساتھ الگ مزہ ہے اور سب بیچلر ارے واہ بیچلر سارے دوست اور سب مزے دار اور سب ینگ اور بڑا مزے دار سفر رہا وہاں سے پھر ہماری واپسی ہم نے بہت ساری چیزیں آؤٹ سین بہت کیا ہم نے مطلب ہوٹل میں تو ہم نے آ اتنا اسٹے بھی نہیں کیا جتنا ہم نے باہر ایڈونچر کیا ایک جگہ تو ایسی ملی ہمیں جہاں پر روڈ بالکل خراب اتنا خراب کہ بس اللہ اللہ اللہ اللہ کر کے نکلے ہم مطلب گاڑی اور اوپر سے روڈ اتنا خراب تھا کہ کیسے کر کے اس جگہ پر کوئی جاتا ہی نہیں مطلب اتنی اونچائی پر کوئی جاتا ہی نہیں جوش میں ہم اونچائی پر ہے وہ تو وہاں کوئی جاتا ہی نہیں بھائی لوگ ہم سے پوچھنے لگے بھائی آپ گاڑی کیسے لے کر آ گئے یہاں پر یہاں تو کوئی گاڑی لاتا ہی نہیں لیکن وہ ہمارا دوست ہے نہ جو ہمیں لے کے گیا تھا اس کو ایڈونچر زیادہ پسند تھا ہمیں بھی پسند ہے لیکن یار ہمیں بہت ڈر لگتا ہے ان معاملوں میں لیکن بہت اچھا گزرا پھر ہماری وہاں سے واپسی ہوئی وہاں سے واپسی میں پھر ہم نکلے صبح میں مارننگ میں وہاں سے پھر ہم وہ مارننگ میں آئے تو پھر تو جو ایکسائٹمنٹ ہماری جاتے میں تھی وہ آتے میں نہیں تھی آتے میں سب اپنا سوتے ہوئے آئے اور رات میں ہم رات میں ہم رات میں نکلے تھے نہیں صُبح میں نکلے تھے رات تک اپنے گھر پہنچ گئے بڑا اچھا سفر گزرا بہت اچھا تھا سفر گزرا ہمارا دوستوں کے ساتھ بڑا مزہ آیا بہت مزہ آیا